धांवपाच्या प्रशिक्षणा खातीर आमच्या वाठारांत खुबशी सोय केल्ली आसात म्हणजे आतां चड सोय ना अशी खुबशी सोय केल्या म्हणचे चड सोय ना म्हणचे पण जी सोय आसा ती खूब सफिशियंट आसा कारण आमचे जे केपें तालुकांत हांगा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स आसा केपें भितर तें केपें स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्साक हो आमचो सिंथेथीक ट्रॅक आनी आसा तर धांवपाचे खिलाडी थंय पार्टिसिपेट करपाक शकता आनी थंय अशे खुबश्यो सर्ती बीन आयोजीत करतात ते सर्ती म्हणजे धांवतल्यांक खूब उपयोगी पडटा आनी तशेंच तेचे भायले खूब अशें प्लेयर्स येतात आनी खेळाडू येवन हांगा सर्त आयोजीत करतात आनी खूब हांगा खेळून तेंकां अशें वियज बीन प्राप्त जाता म्हणजे आमचे जें केपें स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स आसा थंय जो सिंथेथीक ट्रॅक आसा तो सिंथेथीक ट्रॅक सगळे चलपाक बिलपाक सगळे उपयोगी करतात पूण कशें आसा की आमच्या कुडचड्याक पसून एक नवीन पाथवे आनी सिंथेथीक ट्रॅक जावपाचो तयारी भितर आसा तो कसो आसा की आतां सद्या आमचें आमदार ते चालू आसा मागीर करोनाचो काळ आयलो कोरोनाच्या काळार तें मातशें तेंचें काम बंद जाल्लें आतां तेंचें परत काम सुरू जातलें अशें आसा पण तो ट्रॅक जर जालो जाल्यार आनी खेळाड्यांक आमचे जे लॉकल खेळाडी आसा म्हणचे आपले जे वाठारांत सरभोंवतणी आसात तेंकां खूब बरें जातलें कारण तेणीं सामकें धांवपाक चलपाक वयतले पण तें आतां कशें आसा की जे आतां कशें आसा की जे आतां सिंथेथीक ट्रॅक आसाता तो रब्बराचो आसता आनी तो खेळाड्यांक बरो आसता की तेंकां मार लागना किंवां तो धांवपाक बिवपाक बरें पडटा जे शूज घालून धांवता किंवां विथाउट शूज धांवता तेंकां सगळ्यांक पांयांक लागना अशें बीन आसता आनी तो सिंथेथीक ट्रॅकाचो मेंटेनंन्सूय खूब गरजेचो आसा कारण तो सिंथेथीक ट्रॅक खूब नाजूक आसता तेका मेंटेनंन्स जाय पडटा ना जाल्यार तो बाद जाता तर तो सिंथेथीक ट्रॅक आमचे केप्यां आसा तो पाथवे थंय सगळे लोक सांजेचे टायमार चलपाक बीन येतात आनी धांवपाक येतात आनी कशें आसा की ते ट्रॅकाचेर चलप म्हणल्यार खूब गरजेचें गरजेचें आसा आरोग्या खातीर पण आनी सांवड्डे वाठारांत कुडचड्यां हांगा कशें आसा की कुडचड्यार जो नवीन ट्रॅक आनी हें तें स्विमिंग पूल बीन हें तें सगळें जावपाचें तयारी भितर आसा तर तें कशें आसा की तेंकां तो सिंथेथीक ट्रॅक जातलो ते ट्रॅकाक आतां सद्याक काम चालू आसा म्हणजे तो तर जालो जाल्यार खेळाड्यांक आनी खूब बरें जातलें म्हणजे कशें आसा की आतां खूब लोक पार्टिसिपेट करतले लॉकल येतले जे खेळा खातीर उत्साह जातले उत्साह जावून मागीर ते तेंकां पार्टिसिपेट करपाक उमेद येतली अशें जावून आमचें राज्याचें किंवां देशाचें नांव व्हड जावपाचें अशे चान्सीस खूब आसात तर कशें आसा की हांगा हांव जो आमचो ट्रॅक आसा तो बेगिनच्या बेगीन जावचो असो हांव आमच्या आमदारा कडेन मागतां आनी हो जर खेळाडू ट्रॅक तरी जालो तर लोकांची आमचें फिटनस पासून खूब इम्प्रूव जातलें कारण धांवलें जाल्यार आमच्या फिटनसाकूय खूब इम्प्रुवमेंट येता आनी तशें सारकी आमचो फिटनस येलो जाल्यार फिटनसाक आमचो आरोग्या खातीर खूब गरजेचो आसा आनी गरजेचो म्हणल्यार कशें आसा की तें गरजेचो म्हणल्यार कशें आसा की ते आमकां खूब हें आसा की चलपाचें पडटा चलपा खातीर आमकां सुवात जाय पडटा आतां कितें जालां की आतांचे काळाक आतांचे म्हणचे दिसानी कितें जाता की जे खेळाडू आसा किंवां हे प्रॅक्टीस बिक्टीस खंय करतात जे रस्त्याचेर करतात जो डांबराचो आसा तर डांबराचे रस्त्याचेर हांगा प्रॅक्टीस करतात पण कितें आसा पडलो झडलो कितें जालें जाल्यार तेंका मार लागपाचें आनी हे चान्सीस खूब आसात तर हो सिंथेथीक ट्रॅक खूब गरजेचो आसा आनी हो तर जालो जाल्यार खेळाड्यांक आमकां हेंकां बरें जातलें